हांवें म्हाका नवो मोबायल जाय म्हणून तो ऑनलायन शॉपिंग एप फ्लिपकार्ट कार्टाचेर ऑर्डर घातली पूण आतां तो म्हाका नाका तो मागीर परत फ्लिपकार्ट

ओपन करून मागीर कार्टान चल आनी फोन रेडमी प्रो रिमो ऑप्शनचेर मार